हलो भैया आप ऑटो ड्राइवर बोल रहे हैं भैया मैं देवा शरीफ़ आया हुआ हूँ औ यहाँ पर मैं कुछ जो फेमस जगह हैं वहाँ पर घूमना चाहता हूँ भैया आटो ड्राइवर हो कोई पाइलट थोड़ी हो जो तुमको सर सर बोलेंगे इंसान होता है तो किस ता बोलेंगे तो क्या बोलें अरे भाई जी ठीक है घुमा दीजिए यहाँ पर कोई अच्छी जगह हों अगर चार लोग हैं

ए सी हो भाई नहीं आटो में तो नहीं होगा फॉर फाॅर फॉरचूनर चाहिए करा दीजिए आप सर उसका किराया क्या है चार लोग दो हज़ार अरे भैया थोड़ा कम कर लीजिए अरे दो हज़ार बहु बहुत ज़्यादा बता रहे हैं आप आठ हज़ार रुपये चार लोगों का कुछ कुछ थोड़ा कन्सेसन कर लीजिए आप छः में कर दीजिए तीनों का यह चारों का अरे भैया सब्ज़ी इतनी महंगी किराया नहीं है यार जितना तुम बता रहे हो अच्छा यहाँ पर यहाँ पर जगह कौन यहाँ पर कौन यहाँ पर कौन सी जगहें हैं जो घूमने वाली हैं

तो ठीक है भैया कुछ किराया में कन्सेसन कर लीजिए फिर मिलते हैं आपको

नहीं ऑटो से थोड़ी जाएँगे यार ऑटो से कभी चले ही नहीं हैं आटो क्या अल्टो अल्टो से नहीं जाते हैं यार अरे भाई भाई मर्सडीज मर्सडीज़ लाए नहीं हैं वह तो घर पर खड़ी है वैसे घूमने निकले थे हम हाँ अरे पैसा बहुत बता रहे हो चलिए ठीक है आठ हज़ार हम देंगे मतलब चार लोगों लोगों का कितना देना है चौबीस हज़ार ठीक है ऑनलाइन चलाते हो आप क्यों अरे हम ऑनलाइन कर रहे हैं अरे भैया कैसे इतना कहाँ है हमारे पास चलिए ठीक है रहने दीजिए आप